आदमी बाहर चल जाता है औरतों को ड्यूटी लग जाती है सुबह से ले कर बच्चे को भी खाना बना कर टिफिन देना पड़ता है औरतों को भी आदमी को भी खाना देना पड़ता है दाल चाउर खाना देना पड़ता है क्योंकि औरत दिनभर काम करती हैं और आदमी को लगता है कि खाली औरतें काम करती है और पुरुष भी काम करते हैं मेहनत करते हैं चार पैसा आता है जाता है तब आदमी कष्ट करता है खाने पीने में कि हम सोचते औरत पहली बात ये आदमी औरत से ज़्यादे आदमी से ज़्यादे औरत काम करती हैं मेहनत दिखता है आदमी को भी काम तम तम काम करना चाहिए खाना पीना थोड़ा मदद करना चाहिए हेल्प करना चाहिए खाना पीना भी और चार पैसा आना चाहिए और दूसरी बात बाहर औरत थक जाएं थोड़ा एक गिलास पानी भी देना चाहिए और दूसरी बात थोड़ा बच्चे को तैयार भी कर देते हैं थोड़ा खाना पीना मैं बना देता हूँ तो थोड़ा मदद हो जाता है बच्चे को टिफिन भी पैक करके भी दे देते हैं थोड़ा सा मैं खाली हो जाता हूँ तो और क्या टिफिन भी बना के दे सकते हैं देखना चाहिए और भी मैं नहाने चल जाता हूँ तो थोड़ा बच्चे को भी तैयार करके टिफिन दे देते हैं लंच मेरा भी काम है लंच बना कर देने का और क्या और आते हैं तो सुबह खाना पानी नहाने का कपड़े कपड़ा कुल देना पड़ता है थोड़ा सा आराम रेस्ट भी लेना चाहिए फिर सुबह उठना फिर ड्यूटी लग जाता है